हाँ मेरा एक काम खराब हुआ है सिलाई करते समय मैं ना सिलाई कर रही थी तो मेरा काम खराब हो गया सिलाई पूरा सिल दिया मैंने कपड़ा और बाद में मुझे एंड में पता चला कि मैंने सारा कपड़ा उल्टा सिल दिया तो जिसको निकालने में सिलाई निकालने में बहुत टाइम लग गया और मैं बहुत परेशान हो गई और मुझे वो कस्टमर को तैयार करके देना था तो वो मैं नहीं कर पाई समय पे ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई क्योंकि उनको उनके यहाँ प्रोग्राम था और उनको वो ड्रेस पहनना था जो कि मैंने बनाया था और मैं नहीं बना पाई और उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सुना दीं और जिससे मेरे को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा फिर मैंने उनको एक आइडिया दिया कि आप ऐसा करो आप दूसरा ड्रेस ले जाओ वो पहन लेना और ये वाला ड्रेस मैं ठीक कर के आपको वापस दे दूँगी तो उन्होंने कहा ठीक है